अरे पहिरियों त तव्हां ॿुधायो कि सौ रुपिया लॻंदा हाणे तव्हां मूंखां ॾेढु सौ रुपिया त घुरो मां त कोन्ह को ॾींदी सौ ॾेढु सौ रुपिया सौ रुपिया तव्हां चया हुया त सौ रुपया ई वठो न हाणे तव्हां ॿुधायो था पिया की कि ट्रैफ़िक में टाइम वधीकु लॻी वियो आहे ऐं हिन वधीकु टाइम जे करे तव्हां मूंखां पंजाहु रुपया एक्स्ट्रा था वठो पर पर हीउ रस्तो ई खणी छो आहियो तव्हांजे एप में त ॾेखारींदा आहिनि न घटि जे घटि टाइम में कहिड़ो रस्तो पहुचाईंदो हिक त मुंहिंजो अधु कलाकु वधीक हली वियो हिन हे रस्तो खयों ऐं हाणे मां पंजाहु रुपिया बि वधीक ॾियां मां त इहे पंजाहु रुपिया वधीक कोन्ह को ॾींदमि